جی ای بکس جو ہیں لوگوں سے کہ مطالعہ کا شوق جو ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ای بکس کے ذریعے اب مطالعہ کریں گے لیکن جب بھی وہ ای بکس کو اوپن کرتے ہیں اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں کسی بھی نوٹیفیکیشن یا پھر کسی بھی گیم میں راغب ہو جاتے ہیں یا کال آ جاتا ہے تو پھر ان کا مطالعہ کا جو ایک وہ رہتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے مطالعہ نہیں کر پاتے ای بکس آگے کی جو نسلیں ان کو ان کے اندر سے مطالعہ کا شوق ختم کرے گی ای بکس کے ذریعہ آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے جو کہ آگے کافی زیادہ تکلیف دہ چیز رہے گی ای بکس لوگوں سے مطالعہ کا جس طریقے سے شوق ختم کر رہی ہے اسی وجہ سے مجھے ای بک بالکل بھی پسند نہیں ہے